भारतीय मीडिया के बारे में मेरी यह राय है कि भारतीय समाज में आजकल काफ़ी ऐसी न्यूज़ चैनल हैं समाचार पत्र हैं अंतरराष्ट्रीय समाचा पत्र हैं जो भारत में बहुत प्रचलित में है और इनके बारे में मेरी यह राय है कि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित परम्परागत रूप से प्रकाशित अखबार भी हैं और आजकल जो न्यू मीडिया है वह काफ़ी आगे बड़ गई है जो समाचार है वह इंटरनेट के माध्यम से भी दिखाए जा रहे हैं और मेरा मानना है कि ज्ञान और विचारों का जो समीक्षक है टिप्पणियों के साथ शब्द और ध्वनियों के माध्यम से भी यह चलती है इसे ही पत्रकारिता कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के पत्रो पत्रकारों के कार्य और कर्तव्य होते हैं उनका लक्ष्य होता है तो जो न्यूज़ प्रासंगिक है यह सही तथ्य भी दिखाती है और कुछ तथ्य नहीं भी होते हैं इनमें से कई ऐसे न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल है जिन्हें मैं पढ़ती हूँ न्यूज़ पेपर में दैनिक भास्कर है पत्रिका है और नवभारत टाइमस है न्यूज़ चैनल है बहुत सारे जैसे जी न्यूज़ सोनी न्यूज़ स्टार न्यूज़ जिन्हें जिनके बारे में मैं जानती हूँ